हैलो जय झूलेलाल हांजी हांजी

अछा

हा हा ज़रूरु तव्हांजी सहायता कई वेंदी तव्हां हिकु कमु कयो ता हिकु दरख़्वास्त लैटर लिखो त हमे जेको बि तव्हांजो गुमु थियो आहे उन जी सॼी डिटेल लिखो पंहिंजो नालो ऐं सभु कुझु उन में लिखी हिकु दरख़्वास्त मुंहिंजे ऑफ़िस में छॾे छॾियो जेतिरो थी सघंदो मां कोशिशि कंदमु ऐं तव्हांजा सामानु ॻोल्हण जी पूरी पूरी तव्हांजी मदद कंदमि त ता सभिनी खां पहिरीं दरख़्वास्त लैटर लिखी मुंहिंजे दफ़्तर में मोकिलियो

हा तव्हां ॿीं लिखी छॾियो छाकाणि त मूं वटि हूं तव्हां जी दरख्वास्त आई कोन्हे त मूं वटि जॾहिं ईंदी तव्हां मुंहिंजे नाले सां लिखी छॾिजो प्रिंसिपल जे नाले सां त मूं वटि ईंदी त मां कुझु कंदमि हा एफ आई आर ॾाढी ज़रूरी आहे ता पहिरीं एफ आई आर हुते पुलिस में करायो ऐं मूंखे बि हिकु दरख़्वास्त ॾियो तव्हां मूंखां जेतिरो थी सघंदो आहे मां तव्हांजी पूरी पूरी मदद कंदसि

हांजी तव्हांजी तव्हांजी हांजी हांजी तव्हांजी सॼी मदद कई वेंदी तव्हां मूंखे हिकु दफ़ो बसि सभई डॉक्यूमैंट जी जेको बि गुमु थियलु आहे सभई लिखिजो ऐं असां खे हिन जी कॉपी बि ॾिजो ठीकु आहे दादा जय झूले जय झूलेलाल